हलो हाँ मैम बोलिए हाँ मैम खुलवा सकते आप उसमें अपना आधार कार्ड एक पिन कार्ड वोटर आई डी और अपना जो आधार कार्ड के साथ बैंक पासबुक वो भी लगेगा अपना मोबाइल नंबर ई मेल सारी चीज़ें लगेंगी अपने को नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हमारे इधर से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यदि आप जज़्यादा एक से दो लाख किश्त जमा करते हें तो आपको उस पर उस पर उस उस पर आपको मतलब ब्याज भी मिलता रहेगा उससे आपकी जो सेलेरी जमा होगी जो पैसे जमा करोगे तो में डबल भी होता जाएगा उसमें आपको हाँ तो आपको तो और भी बेनिफ़िट मिलेगा मतलब और आपकी कुछ जानकारी नहीं मतलब उसमें पाँच सौ से इतना कुछ पैसा उसमें रहना चाहिए यदि उतना रेहता है तो आपका एकाउंट माइनस में नहीं जाएगा और आप कब तक खाता खुलवा लेंगे फिर हाँ हाँ डॉकुमेंट्स डॉक डॉकोमेंस साथ फ़ोटो खिंचवाना आप फ़ोटो लगेगी ठीक है आपका एकाउंट खुल जाएगा और और कोई भी हो तो उस उसकी फ़ीस दो हज़ार रुपये लगेगी हाँ तो ओर कोई भी हो तो आपको एकाउंट खुलवाना है तो खुलवा सकते हो आप